ठक मोदी तऽ आबु दसमाक बुक लै के छै हँ हँ हँ तऽ ओ संस्कृतो किताब सब लै के छै ओ कतेक के पड़ि जेतै ओ तऽ छब्बीसे रुपैआ अच्छा रजिस्ट्री आर होगा होतै रजिस्ट्री आर ठीक ठीक लै के छै तहन नेहाएब आएब ने तब हँ हँ तऽ आउ नहि कहलहुॅं की मैप आर होत्तइ मैप आर नहि मैप लै के है मैप मैप होइ मैप नहि होय छै नक्शा गौआँ वर्ल्ड वर्ल्डबला मैप चाही हँ हँ लै के छै तऽ हूँ हूँ मैथ लै के छै हूँ तहन हूँ हूँ आओरो

हँ मैप लै के से कहलहुॅं नया पेज केत्ते दी मैपके कत्ते रुपैआ

की देब

चुप नहि हँ हँ ठीक ठीक आयब शाममे